हॅलो कोण उलयता आं सांगा कितें जाय

हय हय आसता तुमकां कितें जाय आसलें हय हय आमगे घरा कडेनूच म्हागे आई बी करता पांचशी रुपय पडटा किलो हय बेसनाचे रव्याचे ना तुमी सांगता तसले करता आमी की चारशें रुपय किलो

तुमका अशें थोडे प्रमाणात जाय जाल्यार रेडी आसतात पुण तुमका समज पांच किलो धा किलो बी जाय जाल्यार एक चार दीस पयली सांगचे पडटा तर कितले जाय आसले तुमकां आनी कितें कितें जाय आसले हां तशें जाल्यार तुमी केन्नाय येयात तीन मेळटो तुमका ताजें आसता हय हय हय हय एक किलो बी मेळटा पूण समजा तुमका कित्याक पांच किलो बी तशे चड जाय जाल्यार एक चार दीस पयली सांगचे पडटा

हां बरें जाता आता बेसन आनी रव्याचे आसता हय आसतले तुमी केन्नाय येयल्यार जाता साडे तिनां मागीर येयल्यार पसून मेळटले तुमका एक सात म्हळ्यार आसता आमी तुमी तेन्ना येयात तेन्ना मागीर सांगता हांव तुमका कितें जाय तें पळोवन हां बरें